शिक्षा जी कमी जी करे असांजा घणे ई गाम पुठिते आहिनि शहर में त छोकिरियुनि खे घणो पढ़ाईंदा आहिनि उन्हनि खे अलॻि अलॻि नौकरियूं करणु ॾींदा आहिनि पर गाम में छोकिरियुनि खे पढ़ाइण जी इज़ाज़त ई न ॾींदा आहिनि हुननि खे नंढी नंढी उमिरि में शादी कराए उन्हनि खे छॾे ॾींदा आहिनि ऐं उन जी पढ़ाईअ ते छोकिरियुनि खे त बिल्कुलु अॻियां वधण जी इज़ाज़त ई न हूंदी आहे उन्हनि खे गाम वारनि खे खपे की उहे छोकिरियुनि खे बि पढ़ाईअ ते ध्यान ॾियनि जीअं शहर में छोकिरियुनि खे पढ़ाए लिखाए उन्हनि डॉक्टर इंजीनियर ठाहींदा आहिनि उन्हनि खे सुठियूं नौकरियुनि ते रखंदा आहिनि त गाम वारनि खे बि खपे कि पंहिंजी छोकिरियुनि खे अॻियां वधाइनि छोकिरियुनि खे पढ़ाइनि लिखाइनि त उन्हनि खे डॉक्टर बि उन्हनि जे गाम में ई मिली वेंदा जंहिंजे करे उन्हनि जी गाम में का बि बीमारी न थींदी घणेई गामनि में घणेई जन डॉक्टर जी कमी जे करे घणे ई ॼणा मरी वेंदा आहिनि छोकिरियुनि खे पढ़ाइण लिखाइण जे लाइ हुननि खे न ॾींदा आहिनि इन करे खपे हिकु पढ़ाई खे वधीक शिक्षा खे वधीक ध्यान ॾिनो वञे छोकिरियुनि खे ऐं सभिनी खे पढ़ण जो हक़ु आहे त उहा हक़ु कंहिंखां बि न छिनियो वञे इन करे असां चाहींदा आहियूं की गाम जे पढ़ाईअ में बि ध्यान ॾिनो वञे